हाँ जी हाँ मिल जाएँगे आपको क्या चहिए जी अच्छा तो आप हाँ ताज़ा है और हम भाव से लगा लेंगे आप बता दिए आ जाइए आपको क्या भाव में चाहिए

हाँ मिल जाएगी नहीं नहीं नहीं बिरे हाँ अच्छी वाली है और हमारे पास सभी प्रकार कि सब्ज़ियाँ मिलती हैं हाँ ताज़ा दो प्रकार के टमाटर हैं कच्चे भी हैं और पके भी हैं और कच्चे वाले टमाटर आर पंद्रह रुपये किलो हैं और पके वाले टमाटर बीस रुपया किलो हाँ मिल जाएँगे भटेइ भी मिल जाए आपको क्या चाहिए जी जी ठीक है हाँ आपको मिलता है हाँ ठीक है आजाना

ठीक है ओके आ जाइए ठीक है धन थैन